जी हाँ मैं इंडियन आइडल जैसे म्यूज़िक रियलिटी शो देखती हूँ मेरे कई पसंदीदा कलाकार हैं जिस में शामिल है अरिजीत सिंह आतिफ़ असलम श्रेया घोषाल और कई पुराने गायक भी है जिस में मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार अन्यतः ये रियलिटी शोज़ एस्पायरिंग शिंगर को एक्स्पोज़र और ऑपच्यरुनिटीस प्रदान करते हैं जिससे उनका करियर आगे बढ़ सकें इस तरह की के कार्यक्रम उनके ज्ञान को बेहतर बनाने में और उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित होने में मदद करते हैं इस में उन्हें एक्सपर्ट मेंटर्स से गाइडेंस मिलती है और ऑडियंस का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है जो उनके विकास में सहायक होता है